اردو زبان کی منفرد خصوصیات میں اس کی نرم ادائیگی فارسی عربی اور ترکی زبانوں سے متاثر الفاظ خوبصورت گرامر اور شاعرانہ انداز شامل ہیں اس کی تنفظ میں نرمی گہرائی اور تہذییب جھلکتی ہے اردو زبان کی گرامر سنجیدہ اور تربیت وار ہیں اس میں فعل فاعل مفعول کی تربیت اہمیت رکھتی ہے جن سے مزکر مونث اور واحد اور جمع کا خاص خیال رکھا جاتا ہے افعال میں زمانہ حالت اور فاعل کے مطابق تبدیلی آتی ہے اردو کا تلفظ اردو کا تلفظ نہایت نفیس اور نفع طبع ہوتا ہے ہر لفظ کے آخری حرف کی ادائیگی پر خاص زور دیا جاتا ہے عربی و فارسی سے آئے الفاظ کی تلفظ کی خاص رعایت رکھی جاتی ہے جیسے قلب میں قاف کی گہرائی آوازوں میں نرمی اور تہذیب جھلکتی ہے جو اردو کو ایک شاعرانہ زبان بناتی ہے اردو میں عربی فارسی ترکی اور ہندی الفاظ کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے اس وجہ سے اردو کی جملے ادبی مہذب اور پر اثر لگتے ہیں محاورے ضرب الامثال اور تشبیہات اردو کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں